हैलो दीदी चिंताऊं आहिनि घर जूं घर जी चिंताऊं इहे ई टेंशनूं घरनि जा कम ॿार स्कूल वञनि हुननि जो होमवक पंहिंजो मनु हलिको कयूं तव्हां सां असां धारणु कयूं था असांजो मनु हलको थींदो आहे हा भॻिवानु राधे राधे हा हा हा हा चोॾहां साल वनवास उहे बि हा चोॾहां साल हा भेण वटि रहंदी हा हा मूंखे यादि हा राम हा आहियूं कथा ॿुधंदा आहियूं राम भॻिवान जी

हा हा ज़रूरु ज़रूरु तव्हां तमना रखो कंदासीं